جی ہمارے دوس مشہور تہوار ہیں جو پوری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ مناتے ہیں ان میں سے ایک عید الفطر کا تہوار ہے جو ماہ رمضان کے مقدس روزوں کے بعد آتا ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا تہوار ہے جس کو ہم بقرعید بھی کہتے ہیں اور جو ابھی ابھی چند دنوں پہلے گزرا ہے ان مذہنی تہواروں میں مختلف کھانے پینے کی چیزیں ہمارے گھروں میں تیار کی جاتی ہیں کچھ میٹھی ہوتی ہے کچھ نمکین ہوتی ہیں اور کچھ چٹ پٹےدار مصالحےدار اور کچھ کروی ہوتی ہے عید الفطر میں میٹھے پکوان زیادہ پکائے جاتے ہیں اسی لیے اس کو کبھی کبھی ہم میٹھی عید بھی کہتے ہیں جیسے سیوئیاں کھیر لچھا مختلف قسم کی مٹھائیاں گھر میں تیار کی جاتی ہیں جیسے گلاب جامن

پھر کھانے میں الگ الگ قسم کے گوشت کے پکوان جیسے کوڑمہ بریانی چکن فرائی وغیرہ اور بقرعید کے موقعے پر زیادہ تر گوشت کے پکوان پکائے جاتے ہیں لیکن ایک ایسی ڈش ہے اور ایک ایسا پکوان ہے جو عام طور پر ہر تہوار میں تیار کیا جاتا ہے وہ ہے سیوئیاں اور بریانی یہ ہمارے یہاں ہر تہوار میں تیار کیے جاتے ہیں